पेंशनके लोक बूढ़ासभ जे केना उठाबै छै पेंशनके बारेमे केना पता करय पड़ै छै मुखिया लगमे जाय पड़ै छै ओकरासँ दस्तखत करा कऽ लाबै छै तऽ बैंकमे लगाबै छै तऽ ओ पेंशन होइ छै दस बेर मुखिया लग दौड़ै छै तब पेंशन भेटै छै बहुत प्रक्रिया करय पड़ै छै पेंशनके बारेमे तब पेंशन मिलै छै बूढ़ वृद्धा पेंशन खातिर कितना तऽ पाइ दै छै किछु ककरो पेंशनमे होइ छै ककरो नहि होइ छै कोनो बूढ़ा घुसि जाइ छै बैठल रहै छै लटकल रहै छै पेंशन लै खातिर आ पेंशनके नाम अयतै तबे ने ओकरा पेंशन देतै आ पेंशन खातिर आब मुखिया लग जा साइन करा कऽ लाबह पेपर पेपरकेँ भरह फेर साइन तब बैंकमे लगबह तब ने ओ ओकरा पेंशन अयतै पेंशनके कारण एही होइ छै जे लोग बूढ़ वृद्धा रहै छै तऽ चारि सए टाका आबै छै ओ अपन बूढ़ बुढ़बा सभके अपन खुशी रहै छै पेंशनके अपन खाइ छै पिन्है छै ओढ़ै छै जे काज होइ छै बूढ़ वृद्धाकेँ से अपन करै छै पेंशनसँ ककरो लिअ नहि पड़ै छै लेकिन इएह साइन कराबय पड़ै छै मुखियासँ आ मुखिया घरमे जाइ छै मुखिया भेटै छै नहिए ने आब ओहि खातिर बैठल रहै छै पेंशनके साइन करबै लए जे आब मुखिया सरपञ्च मुखियासँ दस्तखत करा कऽ आनै छै तऽ ओहि ठिना लगबै छै तऽ बैंकमे तब ओकरा सभकिछु घुसै छै तऽ पेंशन दै छै इएहसभ होइ छै